नमस्कार क्या नाम है

जी जी जी क्या एजुकेसन है जी जी क्या परसेंटेज है ट्वेल्थ में जी जी कुछ अनुभव है जॉब के लिए कहीं

जी नहीं कहीं नौकरी की अभी तक प्राइवेट या

आठ घंटे ड्यूटी जी सैलरी मालूम है नहीं

नाइन हज़ार नौ हज़ार मंथ

जी वह भी कंपनी कर देगी जी ठीक है जी सुबह आइए फिर जी नमस्कार